मैंने अपना प्रॉडक्ट मंगाया ता बैग जो बहुत ही अच्छा आया ता क्वालिटी भी अच्छी थी चेन वगैरह जो होती है उसमें टिफ़िन बॉक्स का अलग से स्पेस था पानी की बॉटल का अलग से स्पेस था बॉक्स का अलग से था बुक्स कॉपीज़ मतलब अच्छा था बड़ा था और कपड़ा भी अच्छा था लगभग दो तीन साल मेरा बैग चल जाएगा मेरे को बहुत अच्छा प्रॉडक्ट लगा है और मैं आगे भी लेना पसंद करूँगी हाँ अच्छा था सब कुछ आगे भी जो भी प्रॉडक्ट्स वगैरह आगे चीज़े मैं मंगाऊँगी उससे